औ सोर बुंदोंमोन औ माह मा नांगौमोन आंनि गलानिफ्राय जागोन दे मा मा बिजाब नांगौ

रिच डेड पुवर डेड बिजाबखौ नांगौ बे बिजाब जागोन दे बे बिजाबखौ मोनगोन जोंनाव दङ गलायाव दंखायो नोंथाङा जोंनि गलायाव बेसेनखौ होनानै बे बिजाबखौ नोंथाङा मोनगोन आरो बे बिजाबा जोंनि दखानाव दायो अनलाइन रेटनिफ्राय एसे खमावनो जों हरगोन नोंथांनो नोंथाङा बे बिजाबखौ जोंनि दखानाव एभेलेबेल मोननो हागोन आरो नोंथांनि थाखाय एसे डिसकाउन्टबो होनाय जागोन जोङो नोंथाङा जोंनि दखानाव फैबानो जाबाय आरो औ मा बिजाब पावार अफ बेड हेबिट ने लिरगिरिखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा औ औ जागोन दे जागोन बिजाबनि मुंखौ नायनानै जोङो नोंथाङा बेखौबो मोननो हागोन मा बिजाबमोन ओं रिच डेड पुवर डेड ओमफ्राय गांसेया पावार अफ बेड हेबिट जागोन दे होनबा गोजोन्थों मोनगोन जागोन जोंनि गलायाव दायो गांसे बिजाबा एभेलेबेलखा किन्तु गांसे बिजाबखौ नोंथांनो सप्तासेनि गेजेरावनो जोङो गथायनो हागोन आरो गांसे बिजाबखौ लांफैग्रोनो हागोन आरो नोंथाङा जागोन दे जागोन दे गोजोनथों